ड्राइविंग एजेंसी से बात कर रहें हैं जी मैं मोनिका बात कर रही थी सर अभी आपके यहाँ से मैं गाड़ी से मैं एक जगह गई थी जी सर तो जब मैं गाड़ी बुक करते वक्त पैसे की बात कर लिया था सर हमने आपसे उसके बाद भी जब मैं अपनी स्थान में पहुँची सर जी सर तो आपका जो ड्राइवर है उन्होंने हमारे से अत्यधिक पैसे की मांग की सर जी सर ऐसा क्यों होता है सर सर आप बोल रहे कि नहीं होता लेकिन नहीं सर आप क्या ड्राइवर ने तो हमें जो आपसे जो बात हुई थी उसके ऊपर की राशि हमसे मांगने की कोशिश की सर जी सर सर हमने ड्राइवर को मना कर दिया सर जी कि हम नहीं देंगे हमारी बात ही गई है एजेंसी से जी ठीक है सर धन्यवाद सर सर ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए सर आप ख्याल रखिए आप अपने ड्राइवरों को समझा दीजिए सर